ऊअं त मां कागज़ पेन सां ई लिखणु पसंदि कंदो आहियां ऐं शुरूअ सां ई जेको बि लिखणो हूंदो हुयो कहाणी कविताऊं या नंढी वॾी काई ॻाल्हि त कागज़ पेन ते ई लिखंदा हुआसीं पर जीअं जीअं ज़मानो अॻिते वधंदो वियो ऐं तकनीकी बदलाऊं अचंदी वयूं त हुन में अॼु कंप्यूटर ऐं लैपटॉप अची विया आहिनि त कागज़ पिण बिल्कुल ई असांजी जिन्दगीअ सां हली विया आहिनि हाणे त असां मोबाइल में बि टाइप करे वठंदा आहियूं ऐं मो उनजा प्रिंट आउट कढी करे किथे बि मोकले सघंदा आहियूं ऐं डरेक्ट ईमेल ते बि मोकले सघंदा आहियूं ऐं हिन करे चवंदा आहिनि कि गुज़िरियल कुझु सालनि में असांजो लेखन जो तरीक़ो ई बिल्कुलु मटिजी वियो आहे